बूह्टे लाने गी में इ'यां बड़े लोकें दी मदद कीती ते उ'नें जाच बी दस्सी कि बूह्टा कि'यां लांदे बूह्टा किसा अगर तुसें बड्डा बूह्टा लाना तां उसी शैल बड्डा खुल्ला गत्त कड्डो ते फ्ही ओत्त च सुट्टो गोहा गोहा सुट्टी'र ते उसी शैल इ'यां बखियां'र शैल इ'यां मित्ती पुल्ली पुल्ली मित्ती सुट्टी री ते फ्ही उसी बूह्टे गी तुस लाओ ते उस उसी टैम सिर तुस अगर गोड्डी देगे सब किश करगे तां उस फलना फुल्लना बी ते ऐ ते इ'यां निक्के मुट्टे बूह्टे लाने तां आपूं इ'यां लाउने कुसै लाओ इ'यां मर्चां होई गेइयां भट्ठे होई गे भिडियां छिंडियां ते निक्कियां निक्कियां क्यारियां बनाइयां ते लाउड़े फ्ही जाच दस्सना पौंदी जेह्का कोई नमां आए दा होऐ के भाई इ'यां लाओ इ'यां करो ते बूह्टे छूह्टे लाने इ'यां मदद करनी लोकें गी दिक्खो तां बड़े शैल इ'यां बूह्टे लाने दा शौक बी ऐ असें ठीक बी होंदे दिक्खो हा इत्त ग्रांऽ प्हाड़ें च बूह्टे नेईं होन तां लोक बड्ढारदे टुक्कारदे बूह्टे अवा लांदे हैन गै नी लोक ते इ'यां बड़ा आखने मड़ो बूह्टे अगर तुस सैल्ले बड्ढदे ओ ते ला बी करो बिच्च जरूरी हैन बूह्टे तां साढे ग्रांऽ प्हाड़ें च बूह्टे इक शान ऐ लोकें दी अगर सुक्की गे बूह्टे तां बड़ा दुख लगदा हां बूह्टे सुक्के दे नेईं लगदे शैल ते ओह्दे कन्नै कन्नै लाने बी ते चाहिदे साढ़ै दिक्खो तुस ते देआर होंदा इ'न्नी खूबसूरत बूह्टे न ओह् ते हून एहदियां बी पनीरियां लग्गा दियां बूह्टे लाओ कुसै गी ध्याड़ी देओ लाओ ओह् इ'न्ना कुसै शौक नी ऐ मनै च लोकें गलाना पौंदा मड़ो बूह्टे लाओ बड्डेओ नेईं इनेंगी लाओ फ्ही अगर सुक्के सक्के तुस बड्डदे ओ तुसेंगी लकड़ियें दी जरूरत ऐ तां सुक्के बड्डो अवा सैल्ले लाने दी बी ते मड़ो कोशिश करो ते लाने दी कुसै दे मनै च इ'न्ना ऐ नी ऐ शौक कि अस लाने बूह्टे ते बूह्टे बड़ी जरूरी बी होंदे चीड़ें दे बूह्टे दिक्खो तुस बड़े किसे बूह्टे होंदे जिंदे जिंदे किश लोक नां बी नेईं जानदे हैन तां लाना चाहिदे बूह्टे हवा दिक्खो तुस तां बूह्टे दी इ'न्नी सोह्नी ठंड़ी हवा औंदी हून देआरें दे बूह्टे न ते एह्दे ने केईं बमारियां जंदियां बी हैन साढ़ै ग्रांऽ जियां लोक दिक्खो तुस तां बड़े घट्ट बमार होंदे बमार कैं के सारा किश ताजा हवा देआरें दी दिक्खो तुस ते केईं एहदे ने बमारियां जंदियां ताजी हवा सारा किश ठीक ठाक ते ठीक ठाक ई रौंह्दे लोक ते शैह्रें च तुस दिक्खो तां सौ ज्हार बमारियां जिंदे अज्ज तक कुसै नांऽ बी नेईं सुने दे अस तां नांऽ बी पैह्ली बारी सुनने पता नी केह् ऐ ते साढ़ै इ'यां अस सोचदे हे के हां कोई बमारियां होंदियां हून ते इत्त अनगिनियां बमारियां चला दियां कैं नी चला दियां लोकें इत्त बूह्टें दा नांऽ बी नी छुड़ा ते लांदे ते हैन नी हैन कुसा हा जबरदस्तिया लोआए तां उसदी मनै च सेवा नी करन कुदै उसी टैमां दा पानी नी कुदै उसदियां टाह्लियां नी टैमें दियां बड्डनियां तां कुत्थैं उ'नें बेचारें उज्जना